हैलो आर्किड स्कूल आर्किड इंटरनेशनल स्कूल जय झूलेलाल सर मूंखे तव्हांजे स्कूल में पंहिंजे ॿिनि ॿारनि जी एडमिशन वठिणी आहे हिकु नर्सरी हा ऐं हिकु थर्ड स्टैंडर्ड ऐं दरजे में अच्छा सर छा तव्हां मूंखे ॿुधा सघंदा आहियो की नर्सरी वारनि जे लाइ छा ॿई हुननि जी फीस घणी आहे

अच्छा अच्छा ईअं त पोइ छा तव्हां ॿारनि खे वठिण ईंदी बस फैसिलिटी आहे की न अच्छा ईअं ऐं यूनिफॉर्म अच्छा ईअं ऐं टे स्टैंडर्ड जे लाइ अच्छा हुनजी फीस घणी आहे दरजे जी अठावीह हज़ार ऐं किताबु वगै़रह कॉपियूं अच्छा ईअं टाइमिंग छा अथनि हुननि जो त पोइ टिफिन ॾेयणो पवंदो हिकु टिफिन ॾेयणो पवंदो की ॿ ॾेयणा पवंदा की तव्हांजे स्कूल जी तरफ सां मील बि प्रोवाइड कंदव

ऐं मुंहिंजे ॿारु खे कुझु स्पेशल सिखिणो आहे कुझु अलॻि जीअं कराटे थियो या जुंबा वगैरह थियो या पीटीए में कुझु एक्स्ट्रा करणो आहे ड्राइंग में अॻिते वधणो आहे हुनजी क्लास आहिनि की न

हा सिंधी छा आहे स्पेशल हुजनि खपे टीचर जेको सिंधी सेखारे अच्छा हिकु ॻाल्हि आहे की नर्सरी वारनि खे बि सिंधीअ में सखारिंदव न कुझु न हिकु ॿ ॿेत सेखारिींदव

इयनि हले ठीकु आहे अची करे मिलूं था असां वठी थी अचां मां पंहिंजे ॿारनि खे अच्छा ॿुधो त फीस पूरी हिकु माहिल ई भरिणी पवंदी की इंस्टालमेंट में ॾेअणी पवंदी अच्छा हले ठीकु आहे अचूं था स्कूल असां मिलूं था जय झूलेलाल